हमरा जानवर पालतू जानवर बहुत नीक लागैत अछि आ ओहि मे गाय हमरा बहुत नीक लागैत अछि कियाक तऽ गाय हमरा सभके संस्कृतिसँ सेहो जुटल अछि शुद्ध दूध अहाँके ओहिमे कैल्सियम क मात्रा बहुत बेसी रहैत अछि अतएव गाय हमरा अहाँके बहुत नीक लागैत अछि आ हम गाय पोसने छी दुनू दृष्टिये धार्मिक आर्थिक सहयोग से भेटैत अछि जे ओहिसँ अहाँके दूध आ स्वास्थ्यक वृद्धि सेहो होयत अछि अतएव हमरा पालतू जानवर बहुत नीक लागैया आ ओहो पालतू जानवरमे हम गाय हमरा बहुत नीक लगैत अछि आ हम गाय रखने छी आ अपना पड़ोसियो सभक गाय रखबाक लेल हम प्रेरित करैत रहैत छी आ ओहो सभ गाय पोसने छथि हमरा सभक जखन कोनो भी सामाजिक आवश्यकता लागैत अछि तऽ हमसभ अपन दूध ओतबा एकठाम जमा कय कऽ कोनो सार्वजनिक काज कऽ लै छी अतएव हमरा सभक गाय राखब आ हम खास कय कऽ गाय पोसेमे बहुत अपन मोन लगाबै छी आ हमरा गाय नीक लगैत अछि